सर्फिंग लाइ योग ज़रूरी आहे ऐं मां सभिनी खे सलाह थो ॾियां त योग तव्हांखे स्ट्रैस खां दूरि तकलीफ़ुनि खां दूरि ऐं फिट रखंदो आहे